ہلو دوست کیسے ہو کیا حال ہے بھائی بڑھیا یار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس چھٹی میں میں خاندان کے ساتھ پیرس گھومنے جاؤں گا لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ جب میں نے سب کا پاسپوٹ دیکھا تو تجدید کی ضرورت محسوس ہوئی پاسپوٹ سب کے پرانے ہو گئے ہیں پھر میں نے پاسپوٹ کے سیوا کیندر میں جانے کے لیے شیڈول تیار کیا کہ کیسے کیسے فرداً فرداً پاسپوٹ سیوا کیندر میں خاندان والوں کو لے جا کر ان کی پاسپوٹ کی تجدید کرواؤں گا اور میں بہت خوش ہوں کہ میں پیرس جا رہا ہوں وہاں گھوموں گا پھروں گا بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کروں گا ایفل ٹاور گھوموں گا دیکھوں گا اور جو کچھ بھی ہے وہاں پہ گھومنے اور دیکھنے کی چیزیں سب سب کی سیر و سیاحت کروں گا مجھے بہت خوشی ہے اور سب لوگ بہت خوش ہیں مجھے اس سلسلے میں آپ کی ضرورت ہے آپ سے مدد یہ چاہیے مجھے کہ ایک کار کی ضرورت پڑے گی پاسپوٹ سیوا کیندر جانے کے لیے تو آپ برائے مہربانی اپنا کار مجھے دے دیں تاکہ میں آسانی کے ساتھ پاسپوٹ کی تجدید کروا سکوں اور اس کاروائی کو مکمل کروا سکوں